हैलो नसीब राम जी साढ़े घर ग्रांऽ मखीर होंदा ऐ इत्थै इत्थै

दिक्खो मा'राज अस तुसें ई दस्सना चाह्न्ने एह् साढ़ा मखीर पूरा प्योर मखीर होग एह् जेह्ड़ी मक्खी इसलै लांदी ना ते बड़ा शैल मखीर लांदी इसलै अस असें ई इन्नी मलावट करना औंदी निं ऐ अस प्हाड़ी बंदे न

तुसें मा'राज अ'ऊं अस लाह्मां औने आह्ली गल्ल रखगे गै नेईं अस तुसें ई पूरा शैल मखीर देगे पैह्ले तुसें ई टेस्ट करने आस्तै देगे थोह्ड़ा जेहा ते तुस टेस्ट करियै भी भी तुस अग्गें खरीददारी साढ़े अग्गें करी सकदे सकगे इत्थै इत्थै मा'राज कोई होई गेआ कोई इक क्वांटल हारा में अपने ग्रांऽ दी गल्ल करै ना बाकी अपने दुए ग्रांऽ दी गल्ल करना में दुए ग्रांऽ चा तुसें ई मदाद करङ थुआढ़े लैने आस्तै हां जी हां जी सर रिस्तेदार औंदे ते अस तुसें गी मदाद करगे आं दिक्खो सर असें पैह्लें कल्ल टेस्ट करियै तुसें ई में सैंपल देना थोह्ड़ा जेहा टेस्ट करने आस्तै फ्ही अग्गें दिक्खी लैओ भी अग्गें दी खरीददारी करनी हां ठीक ऐ भी मदाद करगे थुआढ़ी पूरी